जइसे बगीचे लोक लगबै छथिन तऽ कतेक चीजके बग बगान लगल रहै छै केला उलाके तऽ बहुत जगह देखलहुँ खाली लगल कतेक केले बीघाके बीघा लगल रहै छनि सिन्गापुरी कोनो कोनो केला बहुत सुन्दर सुन्दर चिनिआ केला होलऽ सिन्गापुरी होलै एगो कोन केला होइ छै एत एतगो फड़ै छै से एगो केला कहाँ ने गेलिए तऽ वहाँ खाली बिच्चावला एक एक हाथके केला आओर तौलिके वहाँ बिकै रहै बड़ी दूरमे तऽ तौलिके बिकै रहै खाइओमे नहि अच्छा खचखच करबो करै आओर लगै जेना आओर महगा केतना बाप रे वजने कै के दै रहै यहाँ तऽ मारि चिनिओ केला एतनी एतनीगो केला पचास रुपै दर्जन महगा तऽ ओतने हो गेलै हइ तब अपना लगबै छथिन जेकि अपने बाड़ीमे बगान लगबै छिए तब तऽ बहुत अच्छा तऽ केलोके बगान लगै लै कतना गाछी एगो लगै दहो कतेक ने हो जाइ छै आओर केलाके लगबै छै लोक आओर पपीताके लगबै छै ने पपीता भी बहुत सुन्दर फल होइ छै पपीता लगै देलिए तऽ पपीतो फड़ै छै अपन पपीता नियर कथी लै होते बाहरवला आमके भी लगबै छनि आम कटहर ईसबके भी तऽ आमे तऽ लगबै छै केतना रङ्गके बाप रे एगो होइ छनि कलकतिआ आम एगो होइ छै मालदह एगो सिन्घा अथी सी सेनुरिआ आम बड़ी सुन्दर लगै छै बिजू बिजुएके सेनुरिआ लोक कहै रहै पहिले लाल लाल एकदम मिठ खूब एगो कृष्णभोग होइ छै ओहो बहुत सुन्दर होइ छनि मालदह होइ छै ईसबके गाछी भी अपना रहै छनि तब बहुत होइ छै लोक हमरे छै तऽ भेजि दै छिए कहीँ बेटिओकन भेजि देलका पुतौहुकन भेजि दै छिए एगो आम खटहबा होइ छै तऽ ओकर अचार बनै छै अँचारो बनै छनि नेबो रहै छै तऽ निमकी बनबै छै लोक नेबो भी लगबै छनि कागजी नेबोके बनै छनि निमकी बहुत सुन्दर एगो गमगम करै छै कोन नेबो होइ छै बसमतिआ नेबो ओ तऽ आब गमलोमे लोभेजि लगै दै छै बसमतिआ नेबो बहुत सुन्दर होइ छै कागजी नियर एतनी एतनीगो खूब सुन्दर ओकरो निमकिओ गमगम करै छै बहुत अच्छा लगै छै तब ओसब बनै छै अँचार भी बनै छै आमके आओर लिच्चिए भेलै लिच्ची फड़ै छै तऽ लोक अपनो खाइ छथिन एतना एतना तोड़िके सभके बेनिओ बँटाइ छै बेटी पुतौहु छै तऽ ओकरो इहाँ सन्देश लोक भेजै छनि आम कटहर आओर कटहरो फड़ै छै नागपञ्चमी आओरके समयमे सावन आओरमे होइ छै अन्नपच होइ जाइ छै जतेक सभलोक अपन खएलका बेचलका बिकबो करै छै खएबो करै छै खेतीवलामे तऽ फायदे होइ छै अपना घरके आम अमरूद किछु भेलै अमरूदे होल आओर बजारेमे सौ रुपै किलो एत एतगो अमरूद आओर यहाँ घरमे फड़ै छै अपने तोड़िके खा टटका तुरन्त तोड़ऽ तुरन्त अपन निम्मक छिटि छिटि सभ खा कतना फायदा करै छै पेटमे भी बहुत अमरूद होइ छै एगो आमोमे बड़ी गैस बनै छै बढ़िओँका आममे एगो ई छोटका जे होइ छै एतनी एतनीगो कोन सेनुरी वएह जे होइ छै ओ बहुत सुन्दर ओ पेटमे फायदा करतऽ आओर खएबहो तऽ बढ़िआँ होइ छै आओर ओ होइ छै मालदह आओरसे एक एक से गैस बनि जाइ छै तब लोकके डर लगै छै आम आओर खाइमे सब समय भै गेलै एहन नहि जे कि करतै तैओ लोक दै छनि बेटिओ पुतौहुके देलै बगल अगलमे छथुन पड़ोसिआ हुनको बाँटै छै खाइ छै लोक अपना फड़ै छै तऽ जे मोन होलऽ से कएलऽ नजदीकमे जे छथुन हुनको भेजि दै अपनो खा लगेलामे फायदा होइ छै इएहसब डाभे होलऽ डाभेके गाछ होइ छै एतना ने फड़ै छै जे आओर फायदो करै छै डाभ डाभ नेबो एत एतगो होइ छै बड़का बड़कागो फल ओकर होइ छै ओकरो ओहो कातिक पबनीके समयमे होइ छै तब भगवान ले भी लोक बहुत लोग एत एतगो ढेरिक लै जाइ छथिन गाछे किनि लेलकाह गाछे बेचि दै छिए अपन सब तोड़ैके लै गेलाह पबनी होइ छनि तखने कातिकवला भगवानके छठि पूजा ओकरामे लोक चढ़बै छै सब किनै छै अब तऽ केतारी आओर एतना आराम होइ गेलनि हइ जे एगो डारिए खोँसि देलहो तनि तनिगो टोनिके आओर तीन साल तक ओ अपन खाली काटैत रहऽ ओकरामे लगबैके कोइ जरूरी नहि केतारी लगै देलहो अपन फड़ैत रहतऽ अपने डेढ़िआ होइ जाइ छै अपन तोड़ि तोड़िके जे मोन होइ रस पेरा लै मिठ्ठो बनै छै ओकर रसो पिबै एखनहि गरमीके दिनमे केतारिओ खएबै केतारीके आओर कि कहै छै नाम तऽ वएहसब बात केतारी आओर पेराइ लै छै ढेर होइ जाइ छै एक साल लगै दै छथिन तीन साल तक कोइ जरूरी नहि लगबैके होइ छै कि ओ पानिए आओरके जगहपर बढ़िआँ होइ छै जादे सुन्दर एतना मोटा मोटा होइ जाइ छै एन्नी कि लोक लगबै छथिन तऽ पानीके अथी साधन जहाँ रहै वहाँ एक साल लगै देलहो तीन साल तक अपन कटै कटैके मिठ्ठा भी बनै छै ओकरे केतारिए से लड्डू बनै छै गोल एत एतगो चकिआ कि कहै छै रेबार एतना एतना गोला गोला नियर भी जइसन मोन ओकरा रस रसके टाँसिके खूब खौलैके कइसे बनबै छै ओकरामे अथी गाड़ि दै रहै पड़ै छै जोरन जोरन दै दै रहथिन हमरा आओर कण्टरके कण्टर ओकरेमे जोरन दै देथिन मिठा बनि जाइ बाल्टीमे दै जाइ चक्की बनि जाइ ढेला नियर अपने पेराइ रहै अपने बनै रहै सबचीज तब ओसब भी होइ जाइ छै अपन घरके चीज होलऽ खूब खा पिअऽ कण्टरके कण्टर मिठ्ठा रस पिअऽ गोतिओ भाइकेँ दै रहनि तहिआ सभकेँ दै रहिए मिठ्ठा अपन रसो पिए रहथिन आओर मिठ्ठो ओहने रहै अपन कुल खाइ पिए रहै चिन्नी भी बनै छै कि जाने कोना चिन्नी आओरके हम नहि जानै छिए मिठ्ठा बहुत सुन्दर होइ रहै सोन से टेसाइ रहै तऽ सोन होइ जाइ रहै आओर तनि हरिअर होइ होते तऽ ओ हरिअर मिठ्ठा होइ रहै बहुत सुन्दर लगै रहै खूब खाइ रहिए घी मिठ्ठा दैके कुल मारिते बुतरु बच्चा खूब अपन खाइ रहै अपना घरके रहल तऽ ओ तऽ कण्टरके कण्टर कै कण्टर झड़ैलक कोइ पता नहि आओर किनै ले जा तऽ एक किलो किनऽ चालिसे रुपै पचास रुपै किलो तऽ ईसब अपने लगेलेमे फायदा होइ छै अपने लगेला अपना जतेक मोन से सब बुतरु धिआपुता भी खएलखुन अपनो खा पिअऽ बढ़िआँसे इएहसब होइ छै फल फूल भी सबकिछु लगेलासे होतै जतेक सेवा ओतेक करबहो बढ़िआँ होइ छै आओर सबचीजके गाछी रहतऽ अपना बेदानाके गाछी रहै तऽ ओनाहि एतना सुन्दरसे ओहिजाँ खड़ी होइके फोटो सब घिचैए जे एतना सुन्दर आबै फोटो बेदनबा पूरा लटकल एत एतगो फड़ल ओकरा निच्चेमे खड़ी होके मारिते खूब सुन्दर आबै फोटो भी आओर खएबहो तऽ फायदा भी बहुत करै छै बेदाना आब घरोमे होइ जाइ हइ एत एतगो फड़ खूब सुन्दरका बढ़िआँसे सेवा करबहो खूब सुन्दर होतऽ घरबो सब खा पिअऽ बढ़िआँसे कतना बढ़िआँ होतऽ अएसे किनै ले जाहो तऽ अढ़ाइ सओ रुपै किलो तऽ दुइ सओ रुपै किलो अपना लगै देलहो तऽ किछु नहि अपना नियर कथी ले होतै खाद पानी बिना खाद पानी घरमे होइ छनि खाली पानी खूब दै छिए अपन सेवा लोक करै छै बढ़िआँ होइ छै फल खा खूब अपन बाल बच्चा खएलकऽ अपनो खा लोकोवेद कोइ अएलखुन हुनको दहुन तऽ ईसब अपना लगेलामे बेसी बढ़िआँ होइ छै अपना सबचीजके गाछी लगबऽ सबचीज खा पिअऽ पपीता लगबै छऽ पपीतो बढ़िआँ बढ़िआँ फड़ै छै तत ततगो जइसन लगेबहो सबचीज बढ़िआँसे फड़तऽ सब खएतै बुतरु बच्चा अपनो खाएब पड़ोसोमे दहो जिनका दैके नहि जिनका नहि छै देबहो तऽ बहुत खुशी कि देलक फल्लाँ तनि मेहनति करबहो तऽ फल मीठा होइ छै सबचीजके